नमस्ते मैम थोड़ी तबियत खराब है यही जुखाम है बुखार है पेट में दर्द है सिर दर्द है खासी आ रही है हाँ यही मैं तला सला खा लिये हैं चावल और

हाँ सिर दर्द है खांसी है

हाँ शायद धूप में कपड़ा वपड़ा धो दी हूँ हाँ हाँ

कब हम हाँ जुखाम है बुखार है खासी है तो हम खाने में क्या खायेंगे हाँ

हाँ हरी सबजी में क्या खाना है

चलिए शाम कब कब दिन में कितने टाइम दवा लेंगे

चलिए ठीक है ठंड पानी पीने हैं कि गरम पानी

चलिए ठीक है मैम अब दवाई भिजवा दीजिये हम खा लेंगे तो सही हो जायेंगे कबाय नमस्ते